हँ ई सीमिंट भए जेतै ओ कोन कोन सब कम्पनीके राखै छियै

ओ हँ लै लेबै ने ओ सरिआ भै जेतै ने

ओ किछु कमो बेस होयतै

बारह एमएमके

आ बालू गिट्टी

ओ

ओ ओ कम कम बेसी भै जेतै ने सबकिछु लेबै